हाँ बुरा प्रभाव पड़ते देखा है भैंस गाय गोरू जानवर कोई भी हो चरेंगे घास खाएंगे तो कुछ नहीं होगा गंदा भी कोई घास उन्हे नुकसान कर जाती है कोई भी चारा उन्हे नुकसान कोई भी चारा खाएंगे ठीक है उसमें चारे में और कोई ऐसा चारा होता है जो खाने पर उन्हे बुरा प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर उनका पेट खराब हो जाता है फूल जाता है गैस बन जाता है उन्हे उनकी ऑंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं भैंस की या गाय की जानवराें की और उनको खाने से इधर उधर का घास खा लेंगे जैसे गोबर में घास उगा है वो घास नहीं खाती है पशुऍं अगर खा भी लें तो उनसे उन्हे चक्कर जैसे आने लगता है वो वही पर गिर जाती हैं पता चला कि गिर गई मर गई उनकी फलाने की भैंस घास खा कर मर गई तो ऐसा नहीं होता है घास सब पूरा जो होता है सारी घासें नहीं खाती हैं सारी सारी पशुऍं और ये जो है पन्नी वन्नी तो हाँ भैस को मैंने खाते देखा है भैंस को पड़िया को या कहते हैं बकरी को जितने जानवर हैं उसमें पन्नी खा लेंगी कागज़ खा लेंगी कपड़ा खा लेंगी तो उनका मरण जीवन लग जाता है बीमार होता जाती हैं उनका पेट फूल जाता है पन्नी खा लेंगी तो उनके पेट में बहुत ज़्यादा सूजन होगा फूल जाएगा मुश्किल है उनका बचना डॉक्टर ही अच्छा होगा तो बचा लेगा वरना पन्नी खाने के बाद पशु को कोई बचा नहीं सकता इसलिए पर्यावरण साफ होना चाहिए स्वच्छ होना चाहिए इधर उधर गंदगी न हो खेत में भी ज़्यादा अन्नी पन्नी न फेंके फूँक दे जला दें कचरा न करें कपड़ा न फेंके का है कि खेत में जानवर जाते हैं चरने चरेंगे उनके मुँह में घास गई ठीक है लेकिन पन्नी चला गया और क्या कहते हैं कागज़ चला गया कपड़ा चला गया तो उन बेचारियों को जान चली जाती है पशु पन्नी कागज़ कपड़ा ये सब नही बर्दाश्त कर सकते जानवर बेचारे घास खाते हैं घास उनके लिए अच्छा होता है घास खाते हैं चरी खाते हैं मसीन से काट कर खिलाते हैं ओस खा लेंगे नाद में डाल कर कबार में डाल कर सब चला कना बूसी जो हैं चला देते हैं पानी डाल देते हैं खा लेते हैं जो चरते हैं पशु वो उनके पशुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है घास घास में भी ऐसी कोई घास है जो पशुओं को नुकसान दायक होती हैं